कांदोळे हो आमचो एक सुंदर सो गांव जावन आसा म्हापशेच्यान चवदा किलोमिटर आसा रस्ते सोबीत आसात दर्यावेळो आसात खुबशे दर्यावेळो आसा बागा आसा कळंगूट आसा कांदोळें आसा शिंकेरी आसा तशेंच निर्लाय आसा प्लस खुबशीं हॉटेलां आसात शिंकेरी हो एक फोर्ट जावन आसा थंयसर खुबशीं पर्यटक येता वेगळे वेगळे पर्यटक तो फोर्ट पळोवपाक येता आतां तो फोर्ट बरो केल्लो आसा त्या कारणाक लागून जायते लोक तो फोर्ट पळोवपाक येतात तशींच सोबीत शेताय आसात शेतां वेग वेगळीं भातां रोयताले कोरंगूट ज्योती अशीं भातां रोयताले कोरगुटाक उदक मात्शें सुबेज लागताले ज्योतीक तितलें उदक लागनासलें कोरगूट हें सगळ्यान घट्ट भात ज्योती हें सर्वसादारण जावन आसा तें कोणूय अशें जेवू शकता कोरगूट मात्शें जड तांदूळ जेवपाक अशीं शेतांनी तांदूळ आमच्या रोयताले थंय आतां थंयसर खावटे पडल्या कारणान खारें उदक शेतांत येता आनी भात जायना ते खातीर तीं शेतां सगळीं पडींग पडल्यात त्या शेतांची सगळी वाट लागलेली आसा सगळ्यो सूख सुविधा ह्यो आमच्या गांवांत लागीं आसा आरोग्य केंद्र नुस्त्याचें मार्केट पंचायत हे सगळे लागीं जावन आसा वेग वेगळ्या जातींचे लोक आमच्या गांवांत रावतात चडशीं क्रिस्तांव आसात हिंदूय आसात पण मायेमोगान सगळे जाण रावतात आमीय तांचे सण मनयतात तींय आमचे सण मनयतात आमीय तांच्या फेस्तांक वतात तींय आमच्या सणाक आमच्या कडेन येतात फेस्तां मांडार जातात तेन्ना दोगूय जातींचे लोक आसतात पर्यटक पर्यटकां खातीर आमचो गांव हो सगळ्यांत आकर्शीत करपा सारको आसा जायते पर्यटक आमच्या गांवांत येतात आनी खुबशे गांव भोंवून वतात पर्यटक चड सगळ्यांत पयली म्हणशी जाल्यार शिंकेरे कांदोळे बागा कळंगूट ह्याच गांवांनी येतात आमच्या ह्या गांवांत येवून ते सोबीत आमच्या गोंयचो आसवाद घेतात वेग वेगळीं देवळाय आसात वेग वेगळ्या देवळांनी पळोवपाक ते सगळ्याक भोंवतात वेग वेगळ्या रेस्टॉरंटांनी वेग वेगळे जिनस खातात तेंका गोंयांत येवन नुस्तें मेळटा नुस्तें हें तरेक तरेकवार गोंयांत मेळटा विसवण मेळटा बांगडे मेळटा सुंगटा मेळटा तरेतरेचें नुस्तें गोंयांत मेळटा तेन्ना नुस्त्याचो आसवाद घेवचे खातीर भायले पर्यटक येतात गोंयकारांक नुस्त्याचें जेवण हें एकदम आवडटा शीत कडी म्हणल्यार जालें चिकन हें गोंयकारांक चडशे आवडना शीत कडी जाय पडटा खंयसरूय भोंवूंक गेले जाल्यार एक दीस दोन दीस चिकन खालें जाल्यार गोंयकारांक वाज येता गोंयांत येवून एकदां केन्नाय नुस्त्याचेर ताव मारता अशें तेंका जाता गोंयांत नुस्त्याच्यो हुमण म्हणजें तांचो जीव की प्राण नुस्त्याक लागून गोंयकार खंय वचून रावंकूय पळयना नुस्तें जाय म्हणून तो पावसाच्या दिसांनी तळमळटा सुकी सुंगटां सुके बांगडे हे पावसाच्या दिसांनी पुरुमेत करून दवरता जाय जाय तितली आमी सुकी सुंगटां हें तें सगळे पुरुमेत आमी पावसांत करूंक भरून दवरतात पण नुस्त्या शिवाय अजिबात गोंयकार रावंक शकना गोंयकाराक आनीक किदेंय दी पण नुस्तें दिनात जाल्यार ताका अजिबातूच जायना